اتّر پردیش میں پہلے کاروباری نظام شعبہ بہت خراب تھا اور اب اتّر پردیش کے روزگار کو لے کر یہاں کی گورنمنٹ فکرمند ہے پہلے اتّر پردیش میں روزگار نہیں تھا لوگ پریشان تھے گاؤں دیہات سبھی میں روزی روٹی کی بہت پریشانی تھی اور جیسے کہ گھر ٹوائلیٹ مینیجنگ سسٹم کسی بھی چیز کا کوئی سمادھان نہیں تھا لیکن اب اتّر پردیش کی گورنمنٹ نے اس کے لیے روزگار بھی دیا ہے اور لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیا ہے اور یہاں کا انوائرمنٹ انوائرمنٹ بھی بہت بڑھیا ہوا ہے اور سسٹم مینجمنٹ بھی جو ہے بہت گڈ ہو چکا ہے